पहिरीं जनवरी ॿ हज़ार चोवीह पोइ छवीह जनवरी ॿ हज़ार चोवीह वीह मे ॿ हज़ार सत पोइ सतरहां मार्च ॿ हज़ार चारि ऐं नव डिसम्बर ॿ हज़ार तेरहां